दाखालि साननैसो सिगां आं आलासि दाखालि सानैसो सिगां आं आलासि बुजायदोंमोन माने आलासिया फैबाय आलासि सफैनायनि उनाव आं खामफ्लाय होबाय जिरायनो जायगा होबाय सियार बा खामफ्लाय होबाय बेनि उनाव दै होबाय दै होनायनि उनाव साहा बानायनानै होबाय साह फुदुंनानै होबाय आरो बिनि उनाव आलासिया माखौ जानो गोसो बेखौ आं सोंनानै बानायनानै होबाय आरो बिदिनो अमा गोरानजों मेवाइजों संबाय एवबाय आरो ओ दालि झल बानायबाय खुम्ब्राजों दाउजों संबाय आरो मैथाजों नाजों संबाय आरो सबाय सबायजों दाउजों संबाय गामिनि बुरि बुरि ओ दानि जोंनि बर' मानसिफ्राथ' बुरि बुरिफ्रा बिदिनो जौआथ' इसे लोंखायो जौ होबाय आरो जौ गोरान माइब्रानि जौ बिदै ओ एखेबारे गोजा जालायनाय आरो माइब्रानि जौ बिदै माने लाल साहा बायदि एखौ होनानै दसे बुरि बुरैया फुर्तिक खालामबाय आरो बिदिनो जौआ लोंबाय फुर्ति जानानै बिदिनो गान थेपफोर दामहोनानै गान दामहोनानै मोसाबावबाय बैसागु बैसागु मोसालायबाय आरो जेखौ जानो गोसो बेखौ बानायना होबाय बुरै बुरैनो ओरैबायदिनो जुमाइ लोंखांनानै ओंखाम खुरनानै होबाय आरो ओंखाम खुरनानै बिदिनो थिग ओंखाम जाखांना नायनि उनाव आरो मोनसे जोंना थांसै समाव जौ गोरान गंसे गिसि गंसे होबावनाय नियम दं आरो माने बेखौ होनो दै सारनाय आलासि जाहोनाया माने गथ' जोङो जन्म' जाखांबा गथ' जन्म' जाखांनायनि उनाव जोङो गामिनि बुरै बुरै गाहाय गाहायखौ ओंखाम जाहोयो आरो ओंखाम जाहोनायखौ होनो दै सारनाय दै सारनायाव बिदिनो नियम दङ आरो जौ जों ओंखाम जाखांजोबो बा बिदिनो जौ गोरान गंसे जौ गिसि गंसे बिदिनो ओंखाम जाखानानै गय फाथै होबाय जाय थांखु जाग्रा थांखु होबाय जाय बिरि सोबग्रा बिरि होबाय बेबायदि आरो आलासि बरायनाया जोंना